हॅलो हा कोण उलयता हॅलो आ सांगा हय हय हय हय करता आमच्या कडेन न्ही खूब तरेचे आसा आमे मानकुराद आसा हापूस आसा आणी हापुसांक सुद्दा न्ही दोन वरायटी आसा रत्नागिरी हापूस आसा गोड हापूस आसा मालदेस आसा केसर आंबा आंबा जाणा तूं केसर सुद्दा आसा आमगेर आनी पायरी आसा आनी घोटांय आसा जाय जाल्यार आ आ घोटां जाय तुमकां रेट म्हळ्यार आतां परते म्हारग जाला माश्शे आ मानकुराद हजार रुपय आसा रेट आनी हापूस आठशांक बी मेळट्ले तुमकां

हय म्हारग जाला हय धाडूं शकता पूण चार्जीस पडटले तुमकां आ

हय आमी धाडटा तशें आ आमी धाडूं शकता पण पयलीं मात सांगा आ कितली कॉण्टिटी जाय ती हय हय हय हय सामके ऑर्गेनीक आमचे हय आ पूण मानकुराद न्ही तांकां बेगीन पिड्ड्यार जाता हापूस कशे उरता तुमकां खबर आसतलीच गोंयचे म्हटल्यार तें मात सारकें म्हन्जे म्हाका पयलीं सांगां

हय आम्याचे प्रॉडक्स म्हटल्यार आसा हालवो करता आमी आम्याचो साठां करता आनी आमी थोडे फणसाचींऊय दवरता तळ्ळेले गरे आसता पळय चिप्स म्हणता ते हय पापड करता पणसाचे निरफणसाचे सुद्दा करता आमी हय जाय तुमकां पापड बी

हा बरें बरें हय ह्याच नंबराचेर आसा म्हजें हेचेर धाडल्यार उपकारता हा बरें ऑके बाय